मूंखे जॾहिं जॾहिं वक़्ति मिलंदो आहे मां लिखंदी ज़रूरु आहियां हा मुंहिंजे लिखण जी आदत आहे यानि अगरि असां चऊं त मां रोज़ु लॻिभॻि कुझु न कुझु लिखंदी आहियां पोइ चाहे मां लैपटोप ते लिखां या मोबाइल ते लिखां या पन्ने ऐं पेन ते लिखां मां राति जो जॾहिं सुम्हंदी आहियां मां कुझु बि जेको मुंहिंजे ॾींहं में सुठो थिए गुजरंदो आहे का ॻाल्हि जेका मूंखे वणंदी आहे या अहिड़ी का ॻाल्हि जेका मां जेका मां चाहींदी आहियां कि मां वरी उहा न कयां या कंहिं मुंहिंजे दिल खे चोट पहुचाई आहे पोइ मां उन खां परे थी रहणु चाहियां त मां अहिड़ियूं कुझु ॻाल्हियूं कुझु पंहिंजे जीवन जा क़िसा राति जो या त मोबाइल ते या लैपटोप ते ऐं या वरी कहाणीअ जे रूप में कविता जे रूप में पन्ने ते ज़रूरु लिखण जी कोशिश कंदी आहियां या मुंहिंजी आदत आहे ऐं जॾहिं मां राति जो न लिखी सघंदी आहियां त मां वरी ॿिए ॾींहं सुबूह जो उथी करे उन खे लिखंदी ज़रूरु आहियां ताकि मूंखे ख़बर पए त मुंहिंजे जीवन में छा पियो हले मुंहिंजा भाव कहिड़ा आहिनि ऐं हर ॾींहुं मुंहिंजो भाव जेको आहे उहो कीअं पियो बदिलजे मां कीअं पंहिंजी ज़िंदगी खे जीअण जी कोशिश पई कयां मां लिखण जे नियम खे बिल्कुलु ठाहिण जी कोशिश कंदी आहियां त मां कीअं बि करे कुझु वक़्ति पंहिंजे लाइ कढी सघां ऐं पंहिंजे भावनि खे पन्ने ते लिखी सघां